भारत में शिक्षा के तौर तरीके ऐसे हैं अगर इस पर हम विचार करें तो हम परम्परागत जो हमारी जो शिक्षा है वाकई बहुत लाजवाब थी हमारी गुरुकुल प्रणाली हमारी जो हमने जो भक अतीत में जो हमने किया है और हम देखते हैं कि हमारे देश से ऐसे ऐसे प्रतिभावान लोग निकले हैं जिनकी तुलना हम कहीं भी करें तो हम हमसे पीछे ही पाएँगे क्योंकि हमारे यहाँ चाणक्य हुए हैं हमारे यहाँ चाणक्य तो हुए ही हैं अर्थशास्त्री उसके अलावा हमारे हमारे बड़े बड़े जो दिग्गज हैं हमारे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हुए हैं चंद्रशेखर हैं सी वी रमन हैं और हमारे भौतिक शास्त्री या जो भी हम कहें श कह सकते हैं कि हमारे देश में ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र हो चाहे वो हिन्दी जगत से हो चाहे वो कालगणना का खगोलीय शास्त्र खगोल शास्त्री हो तो हमने हमेशा से निरंतर अगर पीछे देखेंगे तो हमारे पास ऐसे ऐसे विद्वानों के लिस्ट हैं कि हम हमारा देश में उन लोगो के साथ तरक्की की है और उन लोगों से ही हमारा देश आज इतना ऊँचाई पर दिखाई देता है लेकिन अगर हम वर्तमान दौर में अगर उसकी शिक्षा की तुलना करेंगे तो कहीं कहीं हम पीछे पाए जाते हैं चाहे हम अंग्रेजी टेक्नोलॉजी में अंग्रेजी शिक्षा में हमने आगे तरक्की की है लेकिन फिर भी हम कहीं न कहीं हम अन्य देसों की तुलना में कहीं कहीं हम पिछड़ जाते हैं उसका कारण ये है कि हम बच्चों के मानसिक स्तर जा पा नहीं पाते हैं हम अपने विषय को उस पर थोप देते हैं और थोपने से क्या होता है कि वह बच्चा उसको उसको उसको बोझ लगता है और जो बोझ लगेगा तो उसको पढ़ नहीं समझ नहीं पाएगा जब तक हम बच्चों के मानसिक स्तर पर पहुँच कर उसके दिमागी स्तर पर उसकी तहकीकात करके उस स्तर पर उसको पढ़ाएँगे तो वह बच्चा उसको समझेगा उसकी रुचि अनुसार वह पढ़ेगा और तैयारी करेगा तो हमारा ऐसा मानना हैं कि बच्चों को अगर तैयार करना है या बच्चों को भविष्य बनाना है और वाकई हमें कुछ करना हैं तो हमें इस पर ध्यान देना होगा भारत की भूतकाल में जो हमने जो अच्छी शिक्षा प्राप्त की और हमारे जो बड़े बड़े विद्वान निकले हैं स्वामी विवेकानंद की हम अगर बात करें हम सी वी रमन की बात करें हम खगोल शास्त्री की बात करें हम बड़े बड़े अगर संस्कत के विद्वानों की बात करें आर्यभट्ट की बात करें तो हमारे पास ऐसे विद्वानों की लिस्ट हैं मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ऐसे ऐसे विद्वान हैं जिनका नाम आज भी भारत में आदर के साथ लिया जाता है तो गुरुकुल प्रणाली हो चाहे वह आश्रम की व्यवस्था हो लेकिन लेकिन हमें वर्तमान में अन्य देशों से आगे बढ़ने के लिए अपने बच्चों के स्तर पर जाना होगा उनका बारीक़ उनकी मानसिक स्थिति का आकलन करना होगा और हमें उन बच्चों की स्थिति समझकर उनको विषय दिया जाएगा और प्रैक्टिकल उनसे करवा के उनको प्रैक्टिकल जोड़ें और उनके उनको ऐसा ऐसे ही सामग्री दी जाए ताकि वे उनको बोझ न लगे उसको उस उस कार्यो को बोझ न समझकर धीरे धीरे उसको पढ़ते जाएँ सीखते जाएँ और करते जाएँ ताकि उनके तरक्की के सारे रास्ते खुल जाए